पहिने जे रहै से तऽ धार पोखरि ढेरी रहै आबक समयमे जे छै से धार पोखरिसभ चीज सूखि गेलै यए जे सरकार देलकै यए नलसभ सगरे दै सगरे नल मोटर ओहीसँ लोक काज करैत छै तऽ आबक समयमे जे छै हत्ता खत्ता सभचीज सूखल छै कतहु नहि छै एकटा वर्षा नहि होइत छै गर्मीसँ से मरैत छै आ एतबा एकटा वर्षा नहि होइत छै आ वर्षा होइत छै तहन लोककेँ ठण्ढा लागैत छै गर्मीसँ अखन लोक से मरैत छै तऽ एखुनका समय बहुत खराब छै ताहि युगमे बहुत समय नीक चलैत रहै जे धार पोखरि सगरे बहैत रहै माछ दुनिआँके रहै लोक ततेक कीनए ततेक लियए आब जे छै से एकटा खेसरा पोठी नहि भेटैत छै आब एहन भए गेलै हेँ किया तऽ पानिए नहि छै जे हेतै कतयसँ पानि एक ठोप रहिते नहि छै कतहु मोटर नल चालू छै जे लोक ओहिसँ काज करैए आ नहि तहन तऽ से की कहैत छै धार पोखरिमे लोक नहाइत रहए पहिने फ्रीसँ आ फ्रीसँ सभ काज करैत रहए आ आब जे छै से सभचीज सूखल छै कतहु नहि छै एक बूँद खसैत नहि छै पानि